हा मुंहिंजे क्षेत्र जे विधायक सांसद जो नालो मालती बहन महेश्वरी आहे मां उन्हनि खां हिकु दफ़ो हिननि जी ऑफ़िस में मिलियोसि ऐं हिकु दफ़ो हिकु कार्यक्रम में उन्हनि से मुलाक़ात थी हुई जिते असां सभिनी उन्हनि सां मिलियासीं ऐं उन्हनि खां नंढी बातचीत कईसीं जंहिं में उन्हनि जा वीचार ऐं असांजा वीचारनि जा आदान प्रदान कया हुआसीं ऐं असांजे क्षेत्र खे कीअं अञा सुठो ऐं स्वच्छ करे सघूं उन जे बारे में ॻाल्हि कई हुइसीं ऐं किथे कहिड़ो गुनाह हले थो किथे कीअं कमु हले पियो हिननि जे बारे में बि थोरी ॻाल्हि थी हुई हुननि जामु सुठा कम कया आहिनि जीअं असांजे हिकु क्षेत्र आहे फाए डिविजन उन्हनि जे पुठियां उन्हनि हिकु कचरो रीसाइक्लिंग जो प्लांट विधलु आहे जंहिंमें हीअ जेका बि पनियूं अचनि थियूं वेफर जूं या ॿियूं बि जेतिरियूं बि पनियूं अचनि थियूं उन खे रीसाइकल करण जो प्लांट विधो अथनि उहो उन्हनि पंहिंजी तरफ़ सां विधियो अथनि त भाई असां जेतिरो बि किनि कचरो कयूं था माण्हू ईअं फिटी था करे छॾनि त हुन में उन खे रीसाइकल करे उन जो बि कहिड़ी शइ में उपयोगु थी वञे त जंहिं खां असांजे प्रदूषण न थिए हेॾो ऐं साफ़ु सफ़ाईअ रहे त मूंखे इन्हनि जो इहो कार्य ॾाढियो वणियो ऐं मूंखे इहो इन्हनि जो लॻे थो की ईअं अञा बि असांजे क्षेत्र में अहिड़ा सुठा कार्य कंदा रहंदा मूंखे इन्हनि जो इहो कार्य इन करे वणियो छो जो इन्हनि पंहिंजो हिकु दिमाग़ु लॻाए के भाई सोचनि कि भाई कीअं करे गंदगी खे कीअं करे घटि कयो वञे त मूंखे हिन मालती बहन महेश्वरी जेकी असांजा विधायक आहिनि उन्हनि जो इहो कमु ॾाढो वणियो जो इन्हनि कचरो रीसाइकल प्लांट विधो अथनि जंहिंमें जेकी बि पनियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो सॼो रीसाइकल कयो वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे बि कहिड़ी पैकिजिंग में या बि कहिड़ी शइ में यूस कंदो वेंदो आहे या उन्हनि जो प्लास्टिक ठाहियो वेंदो आहे त उन्हनि खे यूस कयो वेंदो आहे जीअं ॿियो कुझु उन मां बाल्टियूं ठही वयूं टब ठही विया कुझु बि ठही वियो त उहो असां रेगूलर यूस करे सघूं ऐं उहो अगरि वरी टूटी थो पवे त उन खे बि रीसाइकल कयो वञे सघे थो